हां मेरे घर बिच्च मेरे मम्मी डैडी ऐं दो भ्राऽ ऐं ते में इक इक्क ई भैन आं ते मेरा ब्याह् होई गेदा ऐ हून इत्थें मेरे सस्स सौह्रा ऐ ते इक देयोर ऐ ते इक मेरे ह पति न ओह् जेह्ड़े कि बड़े चंगे ऐं